ہاں ہلو ڈاکٹر ہلو ڈاکٹر ہاں ہلو ڈاکٹر وہ مجھے رات میں بخار آ گیا تھا اور سر میں درد ہو رہی تھی فیور آ گئی تھی اور اب ہمارے سر میں درد ہو رہی ہے نہیں نہیں نہائے تھے بس بارش ہو رہی تھی تو تھوڑا سا نہائے ہاں مجھے ٹھنڈا لگ رہا ہے ہاں ایک گولی تھی وہ میں نے کھا لی بس ایسے ہی ٹھنڈا لگ رہا ہے ہاں سر میں بھی درد ہو رہی ہے ہم آپ کا کلینک کے بجے سے کے بجے تک کھلا رہتا ہے تو میں دوپہر میں آ سکتی ہوں اچھا وہ تھوڑی سی پہلے سے ہی لگانا پڑے گا تو ٹھیک ہے اب میں کسی سے پوچھ لوں گی کہ کوئی پرزی لگاتا ہے ٹھیک ہے میں کسی سے نمبر لے کر اور آپ سے فون کر کے اور نمبر لگوا لوں گی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک گولی رکھی ہوئی ہے اگر ہم کو رات میں بخار آ جائے تو کھا لوں گی مطلب مجھے ٹھنڈا لگتا ہے اور بخار آ جاتی ہے سر میں درد ہوتا ہے اور رات میں سر فیور آ گئی تھی سر درد کا ابھی کھائے ہیں مطلب گاؤں میں جو ڈاکٹر ہے نا اسی سے گولی لائے تھے سر درد کا بھی ہے اور بخار آ جاتی ہے اس کا بھی ہے ٹھیک ہے بہتر یہی ہے کہ میں آ کر دکھا لوں گی ٹھیک ہے اوکے